स्वामी धरमदास दरबार दिल्लीअ पारां छपियलु ग्रंथ सिंध जे ट्टे महान संतन स्वामी धरमदास साहिबु स्वामी अटलराम साहिबु ऐं स्वामी पेसुराम साहिबु जी वाणी ऐं कहाणी आहे हिन ग्रंथ में स्वामियुनि जी सुंदरु जीवनी बि लिखयलु आहे हाणे मां तव्हांखे हुननि संतन में स्वामी पेसुराम साहिबनि जी जीवनी थोरो में ॿुधाइंदसि त तव्हांखे पाणे ई सम्झ इए अची वेंदो त इहो मूंखे एतिरो दिलिचस्प छो लॻंदो आहे स्वामी पेसुराम साहिबु जन जो ॼनमु ॿ फरवरी उणिवीह सौ ॿ ईसवी ते लाड़काने में सेठ हेमनदास जे घर में थियो माता हो अतुर बाई ऐं सेठ हेमनदास सॼे कुटुंब समेत फरीदाबाद सिंधु जे संत शखीराम जे जे दरबार सां जुड़ियलु हुआ स्वामी पेसुराम साहब जॾहिं टिन सालनि जा हुआ तॾहिं खे न वड़ी माता जी तकलीफ़ थी स्वामी पेसुराम जन जी ॾाढी कुंदन बाई परिवार में पहरियों बि अहड़ीअ तरह हिकु बार गुज़ारे वननि करे इन हालति में संत शखीराम जन वटि वई ऐं अर्ज़ कयो त हिन बालक खे महिर करियो ऐं बचाए ॾियो संत शखीराम जन उन वक़्तु स्वामी धरमदास जन जे दरबार में आयल हुआ स्वामी धरमदास जन शखीराम खे चयो त हिन ॿालक खे संतन जे संग में उमिरि गुज़ारणी आहे इन करे माता सां गॾु वञी ॿालक खे आशिर्वाद ॾेई बचायो संत शखीराम जन माता सां गॾु विया ऐं प्रार्थना करे ॿालक खे बचायो उन खां पोइ माता उहो ॿालक खे संत शखीराम जे दरबार में शेवा लाइ ॾई छॾियो संत शखीराम जन जल्द ई चोलो छॾियो ऐं उन्हनि जी जॻहि फरीदाबाद वारी दरबार में संत पेसुराम साहिबन खे नंढी उमिरि में ई गद्दीअ ते वेहारियो वियो जल्दी स्वामी पेसुराम जन नूरानी फेस पाइण लाइ लाड़काने में सद्गुरु स्वामी धरमदास सहाब जन जी दरबार में रहणु लॻा ऐं दरबार जी निष्काम शेवा ऐं गुज़ारण लाइ लाड़काने में हिकु नंढो दुकान पिणु हलाईंदा हुआ ॾाढी लगन श्रद्धा करे स्वामी धरमदास ऐं स्वामी अटलराम जन जी संदन मथां महिर जी नज़र रही ऐं पेसुराम जन के संदन भरपूरु प्यारु कुर्ब प्राप्त था मुल्क जे मुरा विरहांगे खां पोइ स्वामी पेसुराम जन बड़ौदा में रहणु लॻा गॾो गॾु उल्हास नगर धरम दरबार ऐं स्वामी अटलराम जन सां हुननि साॻीअ सिक श्रद्धा सां नीह निभायो ऐं लॻापो ज़ारी रखियो स्वामी अटलराम साहिबु जन जॾहिं दिल्ली में अची बीमारु थी पिया तॾहिं स्वामी पेसुराम साहिबु यकदम दिल्ली पहुची विया ऐं स्वामी अटलराम साहिब जन जी शेवा में हुआ स्वामी अटल राम साहिबन जे चोलो छॾण खां पोइ संदन गुल स्वामी पेसुराम साहिब उल्हास नगर खणी विया ऐं स्वामी धरमदास साहिब जन जी समाधिअ साण उते बि स्वामी अटलराम साहिब जन जी समाधी ठाही स्वामी पेसुराम साहिब पंहिंजी वाणीअ में पाण खे प्रेमी चयो आहे गुरन सदगुरु स्वामी धरमदास साहब ऐं सदगुरु स्वामी अटलराम साहिब जन जी लॻातार संगति अनुभव रहनुमाई आशिर्वाद सां निखरी पाण नूरानी थू नूर थी आ संदन चमत्कार शक्तिअ करामतूं अलॻि हिकु ॿिए पुस्तक में वर्णन कयलु आहिनि